देखियौ कोनो चीजके यदि टकराव होइ छै तऽ टकराव होइ छै तऽ एकरा लेल किदुन कहै छै सब दुन्नू पक्ष यदि ओइ ढ़ङ्गके यदि भऽ जेतै तहन तऽ नहि होइ छै तऽ ताहि लऽ कऽ हमरा सबके ई रहै छी की जे कोन तरीकासँ एकरा एकरा सम्हारी एकरा साथे रही किदुन कहै छै एकरा कोन ढ़ङ्गके मिला कऽ चली एकरा चाहै छी जे एहि ढ़ङ्गसँ मिला कऽ राखी आहाँके किदुन कहै छै दुन्नूपर दुन्नू अथीके टकराव नहि हुवे आओर टकराव यदी भऽ जाइए तहन ई बड़बा नासिये होइए अइ सबके लऽ कऽ हमसब जादा कोशिशमे रहै छी की जे किदुन कहै छै एकरा सोलह सलाहके लेकर किदुन कहै छै दुन्नूके एकरा मिला जुला कऽ राखऽ चाहै छी जे किदुन कहै छै कोनो टकराव नहि आगू बढ़ै कोनो झगड़ा नहि होइ कोनो पक्ष कोनो पक्ष एहन छै जे अहाँके दू चारिटा लण्ठगो भऽ जाइ छै ई जे कहै छै नहि हम तोहर बात नहि मानबौ मर तैयो एकरा लेल हमरा सबके गम्भीर भऽ कऽ रहऽ पड़ैये एकरा केनाहितो सम्हारऽ पड़ैये सम्हारबै नहि तऽ एकरा बादमे किदुन कहै छै यदी नहि सम्हारबै तऽ ई समझि लिऽ की जे ई बिसाके बुद्धि होयत एँ तऽ ताहि लऽ कऽ एकरा गिरियेकऽ हाथ जोड़ि कऽ कल जोड़ि कऽ किदुन कहै छै कोनो ढ़ङ्गसँ एकरा सम्हारि कऽ किदुन कहै छै हमसब चाहै छी जे एकरा किदुन कहै छै मिला जुला कऽ राखियहि जे कोनो आगू नहि बढ़ै कोनो लफड़ा नहि हुवै कोनो चीजके लफड़ा नहि हुवै एँ कोनो अपनामे तड़ङ्गाँव नहि हुवै कोनो आइ आइ चलै छी काल्हि खुन फेर झगड़ा भऽ जायत तऽ ताहि लऽ कऽ सोलह सलाह किदुन कहै छै हमसब दुनूके मिलाकऽ किदुन कहै छै चलैत रहै छी जे नहि एकरा टकराव नहि होवैके चाही आइसँ बादमे दुन्नू आदमी हाथ जोड़िकऽ दुनू आदमी हाथ जोड़िकऽ मिलि लिऽ अपन समाचारमे रहू अपना समाजमे रहू कोनो ढ़ङ्गके किदुन कहै छै कोनो अइ ढ़ङ्गके अथी नहि करू अहाँ सब यदि मिलजुलि कऽ रहब तखने समाज रहतै एँ आओर समाजमे यदि झगड़ा करैत रहब तहनके किदुन कहै छै तऽ भऽ गेल किदुन कहै छै बराबरि झगड़े करैत रहू एँ ताहिसब लऽ कऽ हमसब चाहैत रहै छी की जे एकरा केनाहितो मिलाकऽ किदुन कहै छै सबके राखी सबके एकठाम राखी अपना हाथसँ राखी एकदम राखी